हमर गाममे महावैयाकरणा दिनबन्दु झा छथि जिनकर इतिहास अखनो चलै छनि पूरा विश्वमे हुनकर इतिहास चलै छनि ताहि दुआरे ओ हमर गाम लेल एकटा प्रेरणा छथि